रोटी ठाहिण जे वक़्त मां कूकर सिपिरी तई तओ खुड़पा भाटिनि जो इस्तेमालु कंदी आहियां कुकड़ में दाल या ॿी का बि शइ तकिड़ी ॻरी वेंदी आहे हिन सां असांजी गैस जी बि बचति थींदी आहे ऐं महिनत बि घटि लॻंदी आहे जे तई में असां का बि भाॼी गीहु विझी फ्राए कयूं त अहिड़ी कड़क ऐं सुठी मज़ेदार थींदी आहे जंहिंजो स्वादु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे चांवरनि खे सिपिरीअ में ठाहियो त हिकदमि शुर्या शुर्या ऐं खिलखिलाईंदा ठहंदा आहिनि जेको खाइण में ॾाढा स्वादिष्ट लगंदा आहिनि खीर खे त मां बाटीअ में काड़ीदी आहियां बाटीअ में ॾाढो सुठे नमूने कड़ी वेंदो आहे फुलिको बि मां तए ते पचाईंदी आहियां तए ते पचण सां एॾो गोल मस्त ऐं हीअं फुलिजी वेंदो आहे त लॻंदो आहे ओॾी महिल ई तए था लहे ऐं मुंहं में विझिजे